گُزشتہ چند برس پہلے میری ملاقات ایک ایسے صاحب سے ہوئی جن کو دیکھنا میں بالکل پسند نہیں کرتا تھا نہ اُن سے ملاقات کرنا نہ اُن کو دیکھنا نہ اُن سے بات چیت کرنا لیکن اتفاقاً مجھے ایک بہت ہی ارجنٹ مجھے ضرورت تھی ایک جاب کی تو اُن کا اُن صاحب کا ایک اسکول تھا جس میں میں نے اپنی سی وی جمع کیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ صاحب اِس اسکول کے پرنسپل ہیں اور میرا سامنا پھر اُن صاحب سے ہُوا اور جس میں اُنہوں نے کسی کے کہنے پہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا اور مجھے مسلسل اُن کے ساتھ کام کرنا پڑا اور میں اُن سے کام کو اُن سے ملاقات اُس دِنوں نہیں چاہتا تھا اور نہ اُن کا سامنا کرنا چاہتا تھا نہ اُن سے شکل دیکھنا چاہتا تھا پھر ایسے موقعے پر ہم نے اُن ہم دو دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کیا اِس طرح میرے اگنور کرنے کا راستہ یہ تھا کہ جب وہ مجھے پتا چلتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو میں وہاں سے اُٹھ کے چلا جاتا تھا دوسری جگہ پہ چلا جاتا تھا یا کلاسیز میں رہتا تھا یا بچوں کو پڑھاتے رہتا تھا اور اُن کا سامنا میں بالکل نہیں کرتا تھا اور جیسے وہ اندر انٹر ہونے لگتے تھے تو میں وہاں سے نکلتا تھا بس میرے سلام سے سلام تاکہ رشتہ اور تعلق بنا رہے اور جو دُعا سلام رہتا تھا باقی مزید کوئی بات نہیں تھی